हलो हाँ बोलिए जी ऐसा तो घूमने के लिये आपको बिहार में ऐसा है कि सिमरिया घाट है बाँकी ये सब बेगूसराय हो गया खगड़िया हो गया ये सब सम हाँ जी अच्छा तीर्थ स्थान आपको जैसे सिंहेश्वर स्थान हो गया वो भी स्थाने है पूजा पटर पूजा पाठ करने के लिए वहाँ मंदिर जैसे जाते हैं ना सिंहेश्वर स्थान हाँ तो वो भी सिंहेश्वर स्थान में भी अच्छा है पूजा पाठ करने के लिए वहाँ बैठने उठने के लिए हर चीज़ है वहाँ सुख सुविधा अच्छा है वहाँ पर जगह बढ़ियाँ है अच्छा है तो नहीं दार्ज़िलिंग वगैरह में हाँ वहाँ पर भी हैं अच्छा जगह एक्चुअली बात ये है कि दार्ज़िलिंग वगैरह वो भी जो हैं जगह अच्छा महसूर मशहूर जगह वो भी है तो इस हाँ वहाँ पर भी घूमने जी हाँ तो वहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए वहाँ पर तैयारी ओ करके आदमी वहाँ पर जाते हैं आते हैं ऐसे ही घूमते फिरते हैं वहाँ पर बैठने उठने का भी बढ़ियाँ जगह अच्छा है और

जी तो हाँ हॉस्पिटल वगैरह भी वहाँ पर भी सही हैं अच्छा ही हैं हॉस्पिटल भी वहाँ पर है ऐसी बात नहीं है कि हॉस्पिटल में भी वहाँ पर व्यवस्था सब कुछ है पेसेन्ट वगैरह के रहने के लिए जो हैं वहाँ पर है हाँ वहाँ पर भी जो हैं इलाज वगैरह जो हैं ढंग से होते हैं वहाँ पर समझे कि नहीं हाँ सब कुछ भी वहाँ पर भी हर चीज़ की व्यवस्था है इलाज भी हाँ हर तरह से बढ़ियाँ ही होता है वहाँ पर तो इसलिए जो हैं जगह अच्छा है वहाँ पर भी तो और ऐसे सब बढ़ियाँ तीर्थ जो हैं आपको वैष्णो देवी वगैरह हुआ वैष्णो देवी आदमी जाते हैं घूमने फिरने के लिए वहाँ तीर्थ हैं वैष्णो देवी वगैरह अच्छा जगह है वो भी वैष्णो देवी जो है ना वो वहाँ पर भी तीर्थ अच्छा है घूमने फिरने के लिए हर चीज़ पूजा पाठ वो सब जगह जो हैं मशहूर जगह है वो भी हाँ देखने लायक घूमने लायक वो सब जगह है तो इसके बाद जो हैं सही है वहाँ का जगह भी अच्छा है ठीक है हो गया तीन हाँ सब ठीक है